मिगी अपने डोगरे मतलव की डोगरे होने पर गर्व ऐ साढ़े मतलव डोगरे जेह्ड़े ओह् ऐ अस डुग्गर दे मतलव डुग्गर साढ़ा देश ऐ एह्दे च एह् ऐ कि असें मतलव जेह्ड़ा साढ़ा लोक साहित्य ऐ बड़ा पुराना ते मतलव की बड़ा इयां इक इयां इंट्रसटिंग ऐ एह्दे च जियां खोआन आंदे फलौनियां होंदियां होर फिर मुहावरे बगैरा एह् सब मतलव हिन्दी च बी आंदे पर एह् ऐ कि डोगरी च इत्थां बड़ा ओह् ऐ जियां कि पैह्ले जमाने च केह् होंदा हा कि जियां असें ओह् होंदे हे मनोंरंजन दे साधन बड़े घट्ट होंदे हे ओह्दे च लोग केह् करदे हे की इक दुए गी जियां फलौनियां पाई लैनियां कि फलौनियां पानियां जां खोआन होंदे फलौनियां पानियां मतलव की जियां इक इयां साढ़े इयां मतलव कि साढ़े च इयां जान बनादें नै ते कम्म बी करदे पर ओह् इक मनोंरंजन दा बी साधन हा और इक ग्यान दा बी ऐहा जियां फलौनियां आईयां जियां फलौनियां पानियां की कोई बी मतलव जेह्ड़ी असें एह्दे च दमाक लाना उस दा मतलव दो दो कम्म करदी इक ता होंदी हा कि ओह्दै नै साढ़ा ग्यान बधदा हा दूजा एह् हा कि असें गी ओह्दे कन्नै साढ़ा जेह्ड़ा ओह्बा ऐहा मनोरंजन बी हो जंदा हा और इक एह् ऐ कि साढ़े जेह्ड़ा डुग्गर देश ऐ बड़ा इ मतलव अच्छा ऐ किन्ना मतलव कि जियां इध्दर इन्ने अच्छे अच्छे प्हाड़ मतलव की प्हाड़ें उप्पर बगदा पानी मतलव जेह्ड़ा एह्दा ओह् ऐ हरियाली बगैरा जां फिर जियां झरने आई जंदे जां फिर डुग्गर च जेह्ड़े मन्दिर बगैरा जेह्ड़ा पुराना बड़ा ओह् ऐ ओह् बड़ा इक अच्छा ऐ जेह्ड़ा इक जिस कारण मिगी अपने इया डुग्गर होने पर इयां बड़ा गर्व मैहसूस होंदा की में इक डुग्गर दा रैह्मन आह्ली ऐं में उस उस दा ऐ हिस्सा ऐं मिगी बड़ी गै खुशी मिलदी ऐ और एह् ऐ कि डुग्गर च जियां खोआन होंदे जियां मतलव का जेह्ड़े साढ़ा लोक साहित्य ऐ ओह्दे च साढ़े संस्कार गीत होंदे जियां किश गीत होंदे ओह् संस्कार गीत च आई जंदे दुआ आंदा फिर संस्कार गीत होंदे होर बी बड़ियां सारियां चीजां होंदियां न संस्कार गीत च जियां कुसे बच्चे दा जन्म होंदा ओह्दे मतलव सरबंधै च गीत गान्ने फिर आई जंदा फिर मूनन सरबंधी गीत होंदे न फिर जियां कि ब्याह् होंदा ऐ साढ़े इध्दर तां ब्याह् होंदा ऐ जियां कि जियां घोड़ियां गांदे जां फिर सुहाग होंदे घोड़ियां जेह्ड़ियां होंदियां ओहि मुड़े दी तरफ आह्लें तो गांदे और ओह् जेह्ड़े सोहाग होंदे ओह् कुड़ी दी तरफ दा जेह्ड़े सोहाग होंदे ना ओह् मतलव कि बड़े इयां बड़े इयां दिल गी शूने आह्ले होंदे इक इयां जियां कुड़ी दा ते जियां दर्द लाओ ओह्दे च मतलव कि जेह्ड़ी उंदी कंडिशन होंदी उसदे बारे च होंदा ऐ की जियां ओह् अपना घर छड्डियै जा दी ते ओह्दे बारे च घोड़ियां बी घोड़ियां गांदे फिर होर बा बड़े सारे होंदे होर संस्कार च साढ़े भगती गीत साढ़े डुग्गर दे नै भजन बगैरा ओह् न ओह् बा बड़े इ अच्छे न और फिर एह् ते आईये गीत साढ़े साढ़ा जेह्ड़ा लोक साहित्य न डुग्गर हुंदा मतलव कि हर धर्म दा अपना अपना होंदा पर जेह्ड़ा डुग्गर आह्ला बड़ा ई अच्छा ऐ और एह् ऐ कि जियां अस सारे जानने की जेह्ड़े साढ़े डुग्गर दा धरती उप्पर इन्ने इन्ने बीर बी केह् आखदे जम्मे दे हे उनें बी बड़े अच्छे अच्छे कम्म कीते जियां जियां साढ़े डुग्गर दा नां रोशन होआ ऐ बाबा जित्तो मियां डीडो होर बी बड़े सारे हे ऐसे बीर मतलव ऐहे जेह्ड़े इस धरती उप्पर जिनें जन्म लेईयै साढ़े डुग्गर दी शान बधाई ऐ और ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे कम्म कीते जेह्दे कन्नै साढ़े डुग्गर दी शान बधी दी ऐ और एह् तां अईया डुग्गर दे रिलेटिड कि असें डुग्गर रिलेटिड देश कैंह् अच्छा लगदा ऐ और फिर जियां की जेह्ड़े कल्चर न ओह् बी बड़े अच्छे न जियां लोह्ड़ी उप्पर जियां असें गीत गान्ने आं फिर देयाली उप्पर फिर ओह् हून जनानियां जनानियें दे ओह् जेह्ड़े फंक्शन होंदे जियां बच्छदुआह् आई ते बर्त बगैरा आखदे सुहाग बर्त उंदे रिलेटड बी जनानियां मतलव बड़ा ई अच्छा अच्छा ओह् करदे न मतलव कि बनाने दे लोह्ड़ी आई गेई लोह्ड़ी उप्पर सारे मतलव इक दुए घर जन्ने बगैरा बड़ा ई अच्छा ऐ बड़ा ई अच्छा ऐ और पैह्लै पैह्लै जमानै होंदा हा कि फलौनियां मतलव कि फलौनियां खोआन बगैरा मतलव कि पांदे हे जां खोआन करदे गांदे जो बी ऐहा ओह् करदे पर अज्ज दे टैम उप्पर साढ़ा जेह्ड़ा ओह् ऐ न एह् टाईम ऐनी ऐ हून जियां कोई फलौनियां बगैरा इन्ना ओह् नी ऐ इंदे च इंदे च करा दा सारे अपनी अपनी लाईफ च अग्गैं अग्गैं बधा दे जियां कि टाईम जा दा ऐ ओह् लोग बी ओह्दे गै हिसाब कन्नै मतलव बदली जा दे न पर हून जियां कि डोगरी साढ़ी अज्ज मतलव मात्तर भाशा पर मतलव की एह् ऐ कि अज्ज डोगरी दी मतलव का बैल्यू थोह्ड़ी घटदी जा दी ऐ मतलव का थोह्ड़े बिच्च होंगा पर एह् ऐ कि सारैं गित्तै एह् भाशा मतलव पर एह् ऐ कि बल्लैं बल्लैं एह् फिर भाशा च मतलव की उब्भरी जा दी सारे इसी बोला दे न करा दे न और में चाह्न्नी कि अग्गैं जेह्की असैं पढ़ाई मतलव कि जियां बी कोई सबजैक्ट ओह् डोगरी च होन और जेह्दे कन्नै साढ़ी डोगरी भाशा ऐ एह् अग्गैं बधग और मतलव की एह् खत्म नी होऐ मतलव कि चलदी जा साढ़ा इक ओह् ऐ मक्सद ऐ